हाँ मध्य प्रदेश की प्रवृत्ति प्रमुख कला शैलियों बहुत सारी हैं जिनका यहाँ के लोगों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है और उनकी बहुत सारी विशेषताएं भी हैं जिनमें मुख्य कला शैलियों में शामिल है लेदर टॉय रोटी टेकन व्यंजन बिटनेस फाइव डेज म्यूजिकल एवं फ्रेंच क्लासेस ये मुख्य कला शैलियाँ है जिनके माध्यम से यहाँ पर लोगों पर एक बहुत प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पर पारंपरिक समकालीन परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न कला शैलियाँ सिखाई जाती हैं और यहाँ पर स्वदेशी शंकर सम्मिलित किए गए हैं जिनके माध्यम से यहाँ की प्रमुख कला शैलियों को वर्णन किया गया है और उनकी बहुत सारी विशेषताएं यहाँ की कला शैलियों का यहाँ के लोगों पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है